सरकार से हमें कृषि बिजली कनेक्शन लेने के लिए आधार कार्ड एक फॉर्म आता है वो भरना पड़ता है भरने के बाद हम लोग अपने एरिया सुपरवाइजर को देते हैं वो मुजफ्फरपुर जिला कोऑर्डिनेटर के पास जाता है फॉर्म फॉर्म फिर जाने के बाद अपना इंजीनियरों सबको इंजीनियर का साइन दस्तखत मोहर उस पर होता है उसके बाद हम लोग को मीटर मिलता है मीटर में लगने के बाद फिर बिजली विभाग से आदमी आते हैं अपने अपना पोल गाड़ देते हैं तार लगा देते हैं उसके बाद हम लोग को लाइन चालू कर देते हैं तो इस तरह से कनेक्शन तो हम लोगों को मिल जाता है लोड नियम के कारण किसानों को समस्या का सामना बहुत करना ही पड़ता है क्योंकि गांँव घर के भी बिजली का लोड उसी पर रहता है और किसान जब अपने अपने खेती करने के समय आता है उसमें लाइन ही कट जाता है लाइन कटने कारण किसान को भारी समस्या का करना पड़ता है पर समय कहीं से कहीं भाग जाता है बताना रहता है आज पड़ता है चार दिन के बाद सब किसान का समय बर्बाद बहुत ज़्यादा इस समय होता है लोड के कारण लोड रहता है सही रहता है तो लाइन सही नहीं रहता है लाइन सही रहता है तो लोड सही नहीं रहता है जिसके कारण किसानों को बहुत ज़्यादा ही समस्या का सामना करना पड़ता है फिर किसान अपना जनरेटर मोटर होंडा से खेत का पटवन उत्पन्न कराते हैं लाइन की समस्या बनी हुई रहती है लोड बहुत ही गांँव घर में सारा चीज जो है मत उसी पर चलता है टी वी फ्रिज बोलबुल अलग से तो सरकार लाइन की व्यवस्था नहीं लोड नियम का रहता नहीं किए हुआ किसान के लिए जिसके कारण किसानों को सही समय पर खेत का पटवन फसल फल फूल का पटवन सही समय पर नहीं होने कारण किसान को अच्छी फसल नहीं होती है इसलिए लोड का इस स्थिति में सुधार किया जाए और हम सरकार से बस इतना ही कहना है कि किसान का जब पटवन का समय आता है तो लोड और लाइन चौबीसों घंटा उपलब्ध रहना चाहिए जिसके कारण किसानों को दिक्कत के सामना नहीं करना पड़ेगा और किसान अपना खुशहाल जीवन जी सके और किसान सही समय पर सभी फसलों का अपना उत्पादन हो और किसान अपना खुशहाल जीवन जी सके धन्यवाद